हँ हेलो बोल नमस ओ तब आओर सब कहिऔ हँ हम कहलहुँ कहीँ घुमै लए छलै जाएकेँ छलै ई सुपौल धाम बगलमे ई बगलेमे मन्दिर छथिन ई ओतऽ जे छथिन वैष्णव मन्दिर छथिन जाएके छनि छनि हँ हँ छलै मन्दिर मुदा छथिन चलैके छनि हँ चलऽ तऽ से मतलब हँ तऽ ई छनि कि मतलब ओ समान आरो घर लयके पसन्द होतनि तऽ लए लैके छै हँ तऽ हँ तऽ हँ हिनका पसन्द छनि ने घुमऽ हँ हँ दर्शन दिऔ जे तीन दिन आज से दू चारि दिन पहिने अथी भी भेलखिन हन एगो स्थापित भी भेलखिन हन भगवान जी तऽ हुनको दर्शन भी हो जयथिन

हँ देखिके अच्छा लागत घुमु हँ घुरैमे आदमीकेँ जीते जी ई सुख नहि होयत काहेला चुप छी तब आओर सब भी कहिऔ हँ ओहि लै जेबै पूजा पाठ करबै हूँ कहिऔ हँ आओर हँ जनकारी मिल जयतनि जे जे बहुत मेला लगैत छै झुला रहैत छनि समानो आर बिक्री होयत छनि जे पसन्द पड़तै लै लेबै हूँ तब आर सब ठीक छनि ने हूँ छै अच्छा बात छै बच्चा आर अच्छा होइएक चाही भगवान कृपा से जी आओर कहीँ घुमै लै चलथिन हूँ हूँ हँ हँ भोलो बाबा के जल केतेक दिन ढारला भेलनि बहुत दिन भोला बाबा हम भी सोचैत छियै जायकेँ जल ढारि दिअनि नहि नारायण नहि मिलैत छथिन गावँ घरमे बुझिते छियै दिक्कत बहुत चलैत छै आदमी आदमी होयत छै एगो सङ्गी साथी होयत छै तऽ आदमी चलि जाइत छै लेकिन ओ अभी नहि होइत छनि हिनका कहीँ घर द्वारि शिक्षामे पसीन छनि हूँ लऽ आउ आएँ की कहैत छथि सुनु ने